मिथिला समाजमे बहुत सारा रीति रिवाज होइ छै हम बताओ नहि सकै छी एतेक सारा रीति रिवाज होइ छै हमर जब शादी भेलै ओकर बाद तऽ हम चारि दिन तक बिना नमककेँ खेनाइ खेलिए रऽ हमरासँ खेनाइ नहि खायल जाइत रहै हम तऽ हम हमर हसबैण्डो बिना नमककेँ खेनाइ खेलखिन बिना नमककेँ खाना खेनाइ आसान बात नहि छियै खाना खाइले नहि जाइ छै बिना नमकके अऽ फेर ओकर बाद चारि दिनके बाद हमर विदाइ भेल रहै दुरागमन जकरा कहै छै मैथिलीमे ओ भेलै हमर तऽ ओकरबाद हम अपन ससुराल आबि गेलिए ससुरालमे पूरा मुँह ढ़कल घूँघट होना चाही ई प्रथा खतम होना चाही जेहो सर ढकल अगर फेस देखाओ रहल छै तऽ कोनो बात नहि सर तऽ ढकल छै एहिसँ ककरो इज्जतपर आँच नहि एतै कियाकि अगर घूँघट केनेसँ इज्जत रहि जाइ छै तऽ कि पता घूँघट के पीछा जे स्त्री छै ओ घरके विनाशके कारण बनि जाय कपड़ासँ कोनो भी प्रथा के ओ नहि उजागर नहि होइ छै कपड़ा कोनो भी पहिनैसँ किछु केनहियौं पहिन सकै छी आओर बहूके लिए घूँघट केनाइ जरुरी नहि होना चाही ई प्रथा खतम करना चाही घूँघट प्रथा घूँघट प्रथा खतम जरूर होना चाही एहिसँ बहुत जादा दिक्कत होइ छै अगर हम सबके घुमै लेल जाइयो रहल छी अगर पैदल चलि रहल छियै अगर कुछ सामनेसँ आबियो गेलै तऽ पता नहि चलतै कियाकि ओ घूँघटमे छै अगर केओ साथमे रहथिन तभी तऽ पता चलतै कि सामनेसँ बाइक आबि रहल छै या फिर सामनेसँ साइकल आबि रहल छै इएह वजहसँ घूँघट प्रथा खतम हो जेबाक चाही आओर पूरे साल तऽ रीति रिवाज चलैत रहै छै बिहारके शादीमे कभी कुछ कभी वट सऽ वट सावित्रीके कभी मधुश्रावणीके कभी पन्द्रह पन्द्रह दिन तक व्रत करै पड़ै छै स्त्रीके कभी दू दू तीन तीन दिनतक व्रत करै पड़ै छै ओहो बिना नमकके खाना खाय पड़ै छै ई ठीक छै सब केओ अपन रीति रिवाज मानै छै पर घूँघट प्रथा तऽ जरूर खतम करना चाही जाहि सँ हर स्त्रीके जीवनयापन करै मे आसानी हुवऽ सकैए